ہیلو یس ہؤ میں آی ہیلپ یو میڈم ہؤ میں آی ہیلپ یو میڈم آپ کا لگیج مسنگ ہیں نا میم آپ نے اپنے گھر میں دیکھا آپ کتنے لگیج لے کے گئے تھے میم جب آپ نے ٹریول کیا تھا ہماری اٮٔیر لائنس میں آپ کہاں سے کہاں ٹریول کیا تھا آپ نے کہاں سے کہاں ٹریول کیا تھا کون سی ڈیٹ کی بات ہے میم کین یو کنفرم یور ڈیٹ الیونتھ جون الیونتھ جون کو آپ کہاں سے کہاں آ رہے تھے بنگلور سے دہلی میم بٹ دہرادن میں تو ہماری کوئی فلائٹ ہی نہیں ہے ہم مڑاتی نہیں دہرادون سے دہلی کون سے بس اڑے سے آپ چڑھے تھے میم دہرادون کی ایئر پورٹ سے اچھا تو پھر آپ آپ کو کنفرم یاد ہے کہ آپ نے ہماری فلائٹ لی تھی کتنے بجے کی فلائٹ میم کتنے بجے کی فلائٹ تھی میم مارنگ الیون اے ایم الیون پی ایم تو نہیں تھا میم کنفرم کریں ایک بار آپ لوگ کتنے لوگ تھے میم پوری فلائٹ میں میم پوری فلائٹ میں آپ اکیلے ٹریول کر رہے تھے

نہیں نہیں ہم اپنے یہاں چیک کریں گے اچھا یہ بتائیے بیگ کے اندر تھا کیا چکن برگر تو نہیں تھا اس میں چکن برگر تو نہیں تھا اس میں ہمیں ایک بیگ ملا جس میں چکن برگر ہے ایک لیگ پیس بھی ہے اس میں کون سے کلر کا بیگ تھا

ہم ایک کام کرتے ہیں چکن برگر نکال دیتے ہیں اس میں سے بیگ آپ لے جائیے تو آپ چکن برگر کے چکر میں اپنا بیگ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ آپ ایک کام کریے اس بار آپ چکن برگر لے جائیے بیگ ہمیں دے دیجیے تو اب کیا کر سکتے ہیں میم آپ کا بیگ مل گیا آپ چکن برگر کے سات ٹھیک ہے میم آپ کی کمپلین لانچ نہیں کر پائیں گے میم اس بیگ کے اندر تو ہمیں چکن برگر ہی ملا ہے ہم دوسرا برگر ہم دیکھتے ہیں بتاتے ہیں آپ